आसामाव रांख'फोर एबा जायनाखि गोदान बेंकिं फेसिलिटिसबो होननाय जायो नङा होमब्ला बेंकिं फेसिलिटिसखौ नायोबाथ' जोंनि आसामाव दा बिराद मोजां बिजनेस सोलिगासिनो दं जोंहा फुरा भारत सरखाराव जुदि नायोबा जोंहा हमनानै लादो फुरा भारतावनोकि स्टेट बेंक अफ इन्डिया जाय नाकि मेक्सिमामलि बयजोंबो बाहायजानाय मोनसे रांख' एबा बेंक बियो जोंनि गासैबो जेन'बा रां जायनाखि साख्रिआवला सुबुंफ्रानो बांसिनानो स्टेट बेंक अफ इन्डिया बेवहाय जोंहा एकाउन्ट खुलिनांगौ जाखायो बिनि उनावसो भारत सरखार एबा आसाम सरखार गावबा गाव रायजोनि सरखारफोरा जुदि सेलारिफोर मोनोब्ला दानारि बान्था जायनाखौ होनो बेखौ मोनोब्ला जोङो मा खालामो गभर्नमेन्टआ स्टेट बेंक अफ इन्डिया आव एकाउन्ट्स हल्डारसफोरनोसो रांखौ हरनाय जायो आरो जुदि जोङो फिसा फिसौ जेनेबा बेफोरबायदि लन्स एबा माबा मोनसे इन्सुरेन्सफोर जेनेबा लाइफ इन्सुरेन्सफोरखौ बुजि बुंनो थाङोब्ला दाहारखौथ' जों ओरैनोबा बेंकनिफ्राय लानो हायो खिन्थु दानि डिजिटेल मुगायाव जोङो बिराद खम समनि गेजेरावनो जोङो मबाइल बेंकिं फेसिलिटिसफोर थानायनि थाखाय जोङो गोख्रैनो जोङो पार्सनेल लनफोरखौ जोङो लानो हायो आरोखि आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि ओरैनो हालामारि एबा जोंनि गामियारि स्टाइलाव होननो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि सेल्फ हेल्पस ग्रुप दङ अमेनफोरनि जेनेबा बिअ' दङ बेफोरनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि हाइ इन्ट्रेस्ट होनानै गोबां माने बुरजा इन्ट्रेस्ट होनानै जों बेसिनिफ्रायबो जोङो माखासे दाहार लानो बेफोरबायदिखौ लानो हायो